हमरा गाँवमे विभिन्न प्रकारके गै पायल जाइत छै जेना देशी जर्सी साहीवाल गुजराती तऽ ओहिगायके हमसभ जे छै न खानामे हरा घास सूखा भुस्सा खल्ली पशु आहार ओ लाबिकऽ खुआबऽ परैत छै ओहिके बाद जेना गर्मीके समय एलय गर्मीके समय ओकरा स्नान करायल जाइ छै स्नान करयके बाद ओकरा समय अनुसार खाना दैत छियै खाना दयके बाद ओकर फेर जे छै होइत छियै ओहिके गैके जे छै फेर घूर लगबय परैत छै जाहिसँ ओकरा मच्छर नहि काटए मच्छरदानी लगायक ओकरा जे छै ढ़कय परैत छै जखन गाय गरमाइ छै तऽ आवाज दैत छै आवाज दयके बाद ओकरा नीक नस्लके सीम लाबिकऽ दैत छियै सीम दयके बाद फेर ओकर खानामे किछु कटौती करऽ पड़ैत छै जाहिसँ गाय जे छै फेर दोबारा आवाज नहि लगबऽ